हैल्लो हांजी मेरा नाम रोनी देवी ऐ ते मैं इद्धर बसोली घुम्मन आई दी आं ते मैं थुहानू मैं सुनेआ कि तुसी उदे टूरिस्ट गी गाइड करदे ओ ते तुसी मिकी दस्सी सकने इद्धर घुम्मन दे लाइक जां जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां मश्हूर जगहां न ओह् केह्ड़ियां केह्ड़ियां न अच्छा अच्छा तां फिर असीं चा चार बंदे न मेरी फैमली दे होर लोक बी हैन मेरे कन्नै तै असी कुस टाइम उप्पर उद्धर जाना असी माता दे जाना कुस टाइम उप्पर जाना ऐ कल कुसलै उत्थै घट्ट भीड़ होंदी जां कुछ अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही और अटल सेतु ब्रिज उप्पर जाना ऐ कन्नै उ'दे बारे च केह् केह् कुछ दस्सो चलो ठीक ऐ फिर